हरिओम साईं मां दिव्या कुरसेजा हाणे थोरी देरि पहिले तव्हांजी कैब में वेठी हुअमि त मां तव्हांजी कैब में ग़लती सां पंहिंजो पर्स रह छॾे ॾिनो आहे जंहिंमें मुंजा ज़रूरी सामान आइन मुंहिंजो वोटर काड ऐं कुझु पैसा बि आहिनि ऐं ॿिया बि काग़र हुन में ज़रूरी कागर आहिनि हुन में मुंहिंजा त महिरबानी करे तां मुखे मुंजे अर्जन नगर जे बस स्टैंड ते मां ॿिठी आहियां महिरबानी करे मूंखे हुते पहुचाए छॾींदा